بہار میں اب بہت سویدھا اپلبدھ ہو گیا ہے ہمارے گاؤں میں چڑیا گھر ہے ہوں بہار میں چریا گھر ہے پٹنہ کا گول گھر ہے پارک ہے سوئمنگ پول ہے لوگ کئی طرح کے پارک میں جاتے تھے چار پانچ طرح کا پارک بن گیا ہے

بہت آرام دایک محسوس کرتے ہیں پارک بن گیا ہے اس کے بعد میں پھر سنیما گھر بن گیا ہے سب سویدھا اپلبدھ ہے لوگ آرام دایک محسوس کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں بہت سویدھا ہے پٹنہ کا گول گھر ہے کئی طرح کے باغیچہ لگے ہوئے ہیں درخت ہیں پیڑ ہیں پودے ہیں ہریالی چھائی رہتی ہے اب لوگ اچھے دن محسوس کرتے ہیں پہلے کی بہ نسبت بہت آرام دایک اب محسوس کر رہے ہیں لوگوں کی ترقی دن رات بڑھتی جا رہی ہے لوگ پریشانی سے مکت ہو رہے ہیں